जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजा वीचार ॿुधण चाहियो था त मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त एतिरे सालनि में राजस्थान जी महीशत में को बि फ़र्क़ु कोन आयो आहे इन जी अर्थव्यवसथा अॼ बि अहिड़ी जी अहिड़ी आहे मर्द ऐं औरत में फ़र्क़ु अञा बि ॾाढो वधीक नज़र अचे थो अञा बि नंढे उमिरि जे ॿारनि खे परिणायो पियो वञे रोज़गार हिते कोन्हे हिते बेरोज़गारी ॾाढी वधीक आहे ऐं माण्हुनि में पढ़ण ॾांहं जेको लाड़ो बिल्कुल बि कोन्हे हिते जेका ताइलीम मेसर थिए थी सां बि ॾाढी घटि मयार जी आहे ऐं मां त कंहिंखें बि इहे सलाह कोन ॾींदुसि त राजस्थान में आला ताइलीम हासिलु करे हिते जा तइलीमी इदारा बिल्कुलु घटिया दर्जे जा ऐं घटि मयारु वारा आहिनि राजस्थान जे अंदरि को बि अहिड़ी सुविधा या अहिड़ी सहुलियत मैजूदु कोन्हे जंहिंसां सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघिजे